हंजी भैया एह् गड्डी कुत्थै जारदी अच्छा अच्छा कटरा जारदी ते भैया में जाना ऐ पौनी ते में चरोकनी गड्डी आं तुप्पा दी मिगी गड्डी नेईं थ्होआ दी में ताहीं तुआहीं सारै तुप्पी ओड़ी पर कुतै गड्डी नेईं लब्भा दी अच्छा भैया किन्ने बजे निकलदी ऐ गड्डी अच्छा अच्छा अट्ठ बजे निकलनी ऐ इत्थूं दा फ्ही ते बड़े चिरें जानी भैया एहदे कशा कोई पैह्लें गड्डी नेईं जानी जेह्की में जाना जरो में पौनी जाना पौनी भारख मीं बडी जल्दी जल्दी पुज्जना ऐ अट्ठ बजे इत्थुआं निकलो ते में किस लै उत्थै पुजगी ते में बडा लेट होई जाना भैया कोई निक्की गड्डी कोई जारदी होऐ ते मिगी पजाई ओड़ो उत्थै तक अच्छा अच्छा आटो जंदे ना चलो कोई नेईं में आटो करी लैन्नी ऐ ठीक भैया कुत्थै न लग्गे दे होंदे आटो अच्छा ऐ सटेचो दे अग्गै ठीक ऐ ठीक ऐ थैंक यू भैया जी ऐ घन्यावाद तुं'दा